बिहारके कानूनके अगर बात कैल जाए तऽ एतऽ एहने कानून छै जकर जादा पहुँच ओ आदमी आसानीसँ कोनो भी क्राइम कए कऽ बचि जाए छै आओर जेकर पहुँच नहि छै ओ कोनो क्राइम करएके बाद जे छै फँसि जाइ छै तऽ फेर ई कही ने कही बहुत जादा गलत छै आओर सरकारके एहि पर कदम उठेना चाही आओर ई आओर ई दोहरी राजनीतिके खतम करना चाही